टैक्स बुक किताब हमरा बड़ नीक लागल जेकर कोवर बहुत अच्छा रहलै हुनकर पन्ना सभ भी बहुत सुन्दर रहलै ओहिमेके लिखल हर बात बड़ नीक रहलै आओर एहि से हम कहैत हियै कि बहुत अच्छा अच्छा किताब लोक सभके लेबेके लेल जाहिमे कि अच्छा बात बताएल गेल हइ आओर टैक्स बुक जेकि बहुत अच्छा चीज अछि आओर हम एहि सभसँ मतलब कि गाँववालाके भी प्रेरित करैत छिऐ कि अच्छा अच्छा किताब लिअऽ